हॅलो कॅब सर्वीस आं म्हाका कॅब रद्द करपाची आसा कारण तुमचो ड्रायव्हर लेट जाल्लो आसा आनी तो दुसरे एड्रेसार पाविल्लो आसा आनी म्हाका मिटिंगेक बेगीन पावपाक जाय आनी तो ह्या एड्रेसार पावता म्हणसर लेट जातलो बरें